सर्दी जुखाम ठीक करने के लिए हमारे गाँव में बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्के जिसे मेरी दादी यूज़ करती थी सबसे पहले हमने एक बर्तन में पानी लेना है उसके बाद उसे गैस पे रख देना है पानी उबलने लगे उसमें कुछ सामग्री मिलाना है जैसे कि हमें गुड़ मिलाना है काली मिर्च मिलानी है लौंग मिलाना है अदरक मिलाना है तुलसी का पत्ता मिलाना है और उसमें थोड़ी काली थोड़ा काला नामक मिलाना है इत्यादि उसे मिला के अच्छे से पकाना है उसके बाद हमे उसे पीना है एक दो बार पीने से हमारा सर्दी जुखाम तुरंत गायब हो जाता था यह बहुत पुराना हमारे दादी का नुस्का है